पशुपालनि अॼुकल्ह सभु माण्हू कोई न कोई जानवरु पाण सां गॾु पालनि था उहे पंहिंजो कंपेनिअन पाण सां गॾु हुननि खे रखनि था हाणे अगरि असां कोई पशु पालूं था त असांखे हुन जा नेम क़ाइदा कानून जी जानकारी हुजणु घुरिजे अगरि असां कुतो था पालूं त असांखे कुते जी

हर हिकु नेमु कानून केड़ी वैक्सीन कॾहिं लॻाणी आहे कहिड़ी ट्रीट्मेंट हुन खे कॾहिं कराइणी आहे छा उन खे असां ॿाहिरि कढी सघंदा आहियूं इहे सभु नेमनि जे बारे में ख़बर हुजणी घुरिजे किसाननि खे जाम कोई कोई पशु जाम प्रभावित कंदा आहिनि जीअं की अगरि असां ॻाल्हि कयूं कुते जी त कुते अने जाम महिनती हूंदो आहे जाम वफ़ादारु हूंदो आहे अने जाम जल्दी हार न मञींदो आहे इहे ई सभु शयूं किसाननि खे बि प्रभावित करे सघंदियूं आहिनि अने असां अगरि असांखे जाम नेम क़ाइदा अगरि ख़बर न हुजे कोई पशु जा अगरि कोई ख़बर न हुजे असां कहिड़ो क़ाइदो लॻंदो कहिड़ो नेम लॻंदो त असां जाम माण्हू असां मूंखे बि अना यूट्यूब चैनल जो सहारो मिलंदो आहे या पोइ कॾहिं असांखे कोई असांखे न्यूसपेपर में असांखे ख़बर पवंदी आहे की ये नियम नया निकितो आहे ये कुते खे वैक्सीन लॻाइणी पवंदी जाम सारियूं शयूं हाणे निकितियूं आहिनि त असां यूट्यूब चैनल तां बि ॾिसी सघंदा या पो कोई डॉक्टर जी सलाहु वठी सघंदा आहियूं जो जानवरनि जो डॉक्टर हुजे उन खां सलाहु वठी सघंदा आहियूं या पोइ कोई चैनल न्यूस चैनल ते असां उन जी करे सघंदा आहियूं असां जाम जॻह सां असां पंहिंजी इनफोमेशन गेदर करे सघंदा आहियूं जाम यूट्यूब चैनल इन जो खे नेम क़ाइदा कनून ॿुधाईंदा आहिनि